हैलो हां जी हां हां कनेह् कपड़े सेआने तुसें जेह्ड़े अज्ज कल नमें रवाजै दे चले दे अच्छ कोई गल्ल नीं सी औढ़ गी में बड़े सीते ने अज्ज कल रवाजै प्लाजो चले दे ख'ल्ल बटन लाइयै सोआंदियां जनानियां ओह् बी बनाए दे ओर बी में लोक बनादे जनेह् ते तुसें कनेहे बनाने न आं कोई नी तुस आगेओ ना दकानां पर आपूं अग्गेओ ना में केह् आखदे सीऐ रक्खे दे दिक्खेओ ना आह्नियै तुस आवेओ आपूं ते फ्ही आह्नियै दकानां पर दिक्खी लेओ केह् पता तुसेंगी आं'दे दे शैल लग्गग ते फ्ही उ'ऐ अस सी देई औड़गे उऐ नेहा हां ठीक ऐ जे तुस आगेओ तां आपूं दिक्खियै बंदे गी पता चली जंदा नी फ्ही जेह्का तुसेंगी शैल लग्गग फ्ही तुस उ'ऐ सेयाएओ ठीक ऐ फ्ही आवेओ दकानै पर फ्ही दिक्खियै जाएओ जेह्ड़ा तुसें सीना होग ना कन्नै तुस कपड़ा लेऔगे ना फ्ही नाप बी देइयै जाएओ फ्ही आ'ऊ सी औड़ग जनेहा सीना होग ठीक ऐ फ्ही